हा मां हिकु दफ़ो सिंधी चटाभेटीअ में भाॻु वरितो हुओ मां थोरो हुते पहुचण खां पोइ थोरो नर्वसि थियसि घॿिरायमि पर पर हुते केतिरा ई माण्हू मूं सां गॾु हुआ जेके मूंखे हिमथाइण लॻा कि न तव्हां करे सघो था तव्हां सुठे नमूने ॻाए सघो था ऐं मां उन्हनि जी ॻाल्हि ॿुधी ऐं मां पंहिंजे पाण में थोरो सुठो महिसूसु करण लॻमि कि मां करे सघंदी आहियां ऐं मां जीअं ई हुते वियमि गानो ॻाइणु चालू कयो त माण्हू बि ॾाढा ख़ुशि थिया उन्हनि जी ख़ुशीअ खे ॾिसी मूंखे ॾाढी हिम्मत मिली ऐं मां पंहिंजी हुन चटाभेटीअ में इनाम खटी आयमि